पंज लख असी हज़ार अठ सौ पंजाह टे लख सत हज़ार ॿ सौ टीह नव लख नवे हज़ार ॿारहां सौ पंजाह हिकु लखु टे हज़ार छ सौ पंजाह सत लख पंज हज़ार ॿ सौ ॿावीह